मां उनखे अहिड़ी रीति सां सलाह ॾींदमि की तू पहिरीं दफ़ो चित्र दौरे थो त तू पहिरियां पंहिंजो हथ ठाहे के चित्र दौरण में हथ आङडियूं कीअं रखबियूं आहिनि उनखां पोइ चित्र दौरण लाइ उनजा जेका सामान खपंदा आहिनि पैंसिल आहे उअ सभु तू गॾु करे वठि पोइ पैंसिल खणी करे तू नंढियूं नंढियूं शयूं ठाइण सिख नंढा नंढा भोलड़ा ठाहिण सिख अगरि कुझु सुठो ठाहिणो आहे त पहिरियां तू उनजो ॿाइरियो लीको पाए उनमें सुठी रीति सां तोखे जेकी डिजाइन अंदरि ठाहींणी अथई हूअ ठाहे उनखां पोइ पाण जेको ठातो आहे उनजे अंदरि रंग पूरो भर पोइ पाण खे रंग कंहिंमें कहिड़ो पुरणो आहे उअ पंहिंजे रंग सुञाणनि अचनि खपे पोइ मां उनखे ईअं सलाहु ॾींदमि के तू रंग सुञाण सिख कहिड़े पाण जेकी बि शइ ठाती आहे उनमें कहिड़ो रंग पुरजंदो जीअं पाण आसमान आहे त उनमें आसमानी कलर रंग पुरींदासीं केलो आहे त उनमें पंहिंजो पीलो कलर खपंदो अगरि पाण वण कढियो आहे त उनमें साओ रंग खपंदो त उनखे मां ईअं सलाहु ॾींदमि के तू पाण रंग सुञाण सिख पोइ कहिड़ी कहिड़े चित्र में कहिड़ो रंग पुरणो आहे उनखे पोइ मां हीअ धीरे धीरे सलाहु ॾींदमि त हो ईअं धीरे धीरे सिखी वेंदो उनखां पोइ उनजो चित्र व्यवस्थित ठही वञे त उनखे पोइ मथा कीअं सुन मना डिजाइन करिणी आहे नई नई आसे पासे में छा कुझु नओ दौरणो आहे उहा सेखारींदीमास पोइ उनजो हथ सुठो थी वेंदसि